पयलें म्हणल्यार रॅवेन्यू जनरेशन जेन्ना ट्युरिस्ट खंयचेय प्लेसीक विजीट करतात तेन्ना ते जायते स्पेंडींग करतात एकोमोडेशनाचेर ट्रांसपोटेशनाचेर जेवणाचेर वा सोविनियराचेर वा आनी केसले सर्विसाचेर आनी हें लोकल इकनॉमीक ग्रोथ जाता तशेंच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जेन्ना ट्युरिजम आनी हॉस्पिटेलिटी एम्प्लॉयमेंट जॅनरेटींग करतात तेन्ना जायते लोकांक जॉब फावो जाता